ड्राइंग दे बारे च असेंगी बचपन च गै सखाया जंदा ऐ जिसलै अस अज्जै दे जमानै च केह् होंदा ऐ बच्चे गी जिसलै स्कूल छूडदे नोहाड़े त्री तीसरी चौथी कोला गै बच्चे गी जेह्ड़ा अज्जकल मतलब ड्राइंग करना सखाई ओड़दे कि कि'यां ड्राइंग करनी लेकिन स्हाडे़ टैम बिच्च ऐसा नेईं ऐ हा जिसलै असें ड्राइंग सिक्खी उस बेल्लै अस अठमीं नौमीं पुज्जी दे हे असें ड्राइंग करना उस बैल्ले बड़े डिफिकल्टीस आई बड़ी जादा मुश्किल आई इयां कि ड्राइंग कि'यां करनी ऐसी ऐसियां चीजां मतलब कि असें बनाने दियां सोचियां लेकिन नेईं बनदियां हियां साढ़े कोला जियां अपना साढ़ा इन्डियां दा नक्शा होई गेआ नक्शा ते असेंगी एह हा कि असें नक्शा बनाना इन्डिया दा लेकिन जेह्के नोहाड़े मतलब कि नक्शे दे जेह्के बन्ने हे ओह् बन्ने जेह्के हे साढ़े कोला बिलकुल बी इग्जेक्ट नेईं बौंह्दे हे बिलकुल बी ढंगै दे नेईं बनदे हे स्हाडे़ कोला कीजे के नोहाड़े अपने बन्ने हे ते असें फ्ही उसी जिसलै में उसी ट्राई करदा हा बनाने दी उसी बनांदा हा रोज रोज ओह् ने बनदा गै नेईं ऐ हा फ्ही में इक केह् करदा हा कि जिसलै अपने शामीं लै तरकालें दे बैल्ले जिसलै बेह्ला होंदा हा फ्ही उसी मतलब ट्राई कोशिश करदा हा कि अऊं उसी बनाया जाए कियां बनाया जाए केईं बारी केह् करदा हा अ'ऊं कि उसी बनाने दे चक्करै च केह् करदा हा उसी छापदा हा अ'ऊं जियां ओह् लैना मोमी काकल लैना ओह् नक्शे उप्पर रक्खना नोहाड़े उप्पर पेंसिल फेरनी फ्ही पेंसिल फेरियै फ्ही जेह्दे उप्पर ओह् बनाना होंदा हा बड्डा पत्तरा लैंदा हा अ'ऊं उस पत्तरे उप्पर फ्ही ओह् सीन जेह्का छापे दा होना नोहाड़े उप्पर गै फ्ही दोबारै पेंसिल फेरनी ते उसी केह् करना कि दोबारै बनाना उसी छापी छापियै बनांदा हा अ'ऊं नोहाड़े बाद च कोई ऐसियां मतलब कि अजें बी बड़े ज्यादा ओह् नि ऐ कि अस अ'ऊं ड्राइंग करी सकनां जियां कुसै दा अगर कुसै दा स्केच गै बनाना होंदा असें कुसै दी शक्ल गै बनानी होंदी शक्ल बनाने बी असेंगी बड़ी ज्यादा मुश्कल औंदी जियां कुसै दा मूंह् बनाना मुहें च कियां नोहाड़ा मूंह् ऐ दाड़ी इक्कै स्हाबै दी ऐ नोहाड़ी कियां बनानी आक्खियां आक्खियां जेह्कियां नोहाड़ियां ओह् कियां किस स्हाबै दियां बनाइयां जान जां कियां न नोह्ड़िया आक्खियां नक्क होई गेआ मूंह् होई गेआ ते नोहाड़े बाद कुसै दे जियां बाल होई गे बाल एह् ते मतलब कि सारें कोलां मुश्किल चीज होंदी कुसै दा नक्शा बनाने दी कि के नक्श इक ऐसी चीज ऐ जेह्की अस मतलब कि इयां सौक्खा जेहा नेईं बनाई सकने नोहाड़ी गल्ला असें केह् करना पौंदा बड़ा ज्यादा प्रयास करना पौंदा जियां कुसै दी तस्वीर बनानी ते असें इयां मतलब कि अगर असें कुसै दी तस्वीर बनानी अगर सोचगे अगर अस कि हां इयां नोहाड़ी शक्ल ऐ लेकिन उ'आं स्हाडे़ कोला नेईं बनी ऐ कि के असें नोहाड़े कोला केह् करना पौना पैह्ले थोह्ड़ा जेहा मतलब कि मेह्नत करनी पौनी उसी दिक्खना पौना प्रेक्टिस करनी पौनी प्रैक्टिस जिसलै असें इक चीज़ै दी अगर ज्यादा नेईं अगर दस पंदरां बारी अगर इक चीज गी अगर बनाह्गे प्रैक्टिस करगे ते ओह् चीज मतलब फ्ही थोह्ड़ी इयां मतलब ठीक बनी जानी अगर अस अगर पैह्ले बारी गै अगर कुसै चीज गी बनाने गी जाह्गे उठी ते स्हाडे़ कोला कदें बी ओह् शै शैल नेईं बनी सकदी ऐ कि कि कोई बी चीज ऐ उसी केह् करना होंदा असें कि पैह्ले प्रैक्टिस करियै अस अग्गें पुज्जी सकनेआं अगर इयां जाह्गे उठी ते ओह् फ्ही नेईं बनी सकदी ऐ नुहाडे़ बाद च सारे कोला बचपन च असेंगी किश ड्राइंग बनाने गी आखदे हे कि नक्शा बनाने गी आखदे हे अस केह् बनांदे हे घर बनांदे हे कि घर कियां बनाना उसी प्हाड़ियां बननियां फ्ही नोहाड़े पिच्छें आह्ली साइड प्हाड़ियां होंदियां जेह्ड़ियां ओह् बननियां बूह्टा बनाना रस्ता बनाना फ्ही उसी केह् करदे हे अस रंग करदे हे ते निक्के होंदे कि अस केह् करदे हे रंग करने ते केह् अस खराब गै करी ओडदे हे रंग कि घरैआह्लें लेइयै देने ते असें केह् करना भन्नने भुन्नने ते दोबारै आक्खना कि चलो लेई देओ भइया रंग लेई देओ फ्ही थोह्ड़े चिर फ्ही घरैआह्लै लेई गै नेईं हे दिन्दे अज अज्ज ते चलो रंग बी हैन सारा किश गै अजें बी में बड़ी शैल थोह्ड़ी ड्राइंग करना होन्नां